जी हाँ मेरी जीवन में एक बार बहुत एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इच्छागृत जागृत हुई उस समय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी मैंने सभी तरीके से कार्य को संभाला और मेरी दसवीं में अच्छी तरीके से पास होने के लिए बहुत अच्छा समय किया